आइये अहाँ हमरा फोन करै छी तब कि हॅं हमरो पता लागल रहै जे किताब सभ बेचै छी कहलियै अयबै हम किताब सभ लेनाइ रहै बच्चा सभकेँ लिए आओर अथी सङ्गीत आर वाला किताब आइये आइये शाममे आयब नहि सङ्गीत वाला लेबै आरो की कहै छै पूजा सभके जे आरती सभ रहै छै पूजा सभ जे करै छी वएह सभ किताब बच्चा सभके लिए जे होइ छै हॅं हॅं ओहो सभ लेबै बच्चाके लिए मनोहर पोथी लेनाइ छै छोट बच्चाके लिए हॅं इंग्लिश आर वाला जे होइ छै ट्रान्सलेशन आर वाला ई सभ लेनाइ छै कलम सभ लेनाइ छै ओएह सभ आयब लेबऽ तै कहलियैया पुछै छियै छै दोकानमे कि नहि हॅं सभ किछु बेचै छियै तब तऽ सभ किछु मिल जेतै हमरा सङ्गहि हॅं हॅं यौ कट्टरो मिट लेनाइ छै र हॅं

हुँ हॅं हॅं ठीक छै हॅं केहन बढ़िऑं हॅं आयब साँझमे अभी तऽ धुप अछि ने से हम धुपमे नहि जायब ओ हॅं ताबैत होतै न ताबे भीड़ खतम भऽ जेतै तब आयब हम

नहि अभी नहि आयब साँझमे आयब हॅं आइ कय टाका वाला दाम ओहिपर लिखने ने होयत तऽ जय टका वाला पसन्द हेतै हमरा कय टाका साठि रुपआ वाला होइ कि पैतीस रुपआ वाला होइ हॅं ठीक छै लेकिन ओ लेनाइ जरुरी छै बच्चा सभके पढ़ैके लिए ठीक छै ठीके छै बादमे बादमे बात करै छी